ऐसे तो बहुत सारी कलाएँ शिल्प और कपड़े हमारी संस्कृति के लिए विशिष्ट हैं लेकिन हमारे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के पहनावे पाए जाते हैं जैसे कि गुजरात में अगर हम जाएँ तो वहाँ गुजराती स्टाइल के कपड़े मिलते हैं और यदि हम राजस्थान में चले जाएँ तो वहाँ उनके हिसाब से उनके तरीके के पहनावे मिलते हैं और यदि हम कश्मीर में चले जाएँ तो वो एक बहुत ही ठंडा प्रदेश है तो वहाँ पे उस ठंडे प्रदेश में वहाँ के मौसम के हिसाब से कपड़े दिए जाते हैं वहीं हम अगर आसाम में चले जाएँ तो वो एक पहाड़ी इलाका है वो पहाड़ी इलाका है इसलिए वहाँ के कपड़े उसके मौसम के हिसाब से दिए जाते हैं वैसे तो शिल्प और कला हमारे देश को बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं दे पाईं लेकिन हमारे देश में कई जगह पे शिल्प और कला भी बहुत अच्छी है